सासे मोजां मोसागिरिया सासे गेदेमा मोसागिरिनि गेजेराव फारागथि दं मानोना सासे मोजां मोसागिरिया स्कुल कलेजाव फरायनानै फोरोंगिरिफोरजों मोन्थिजानायावसो सासे मोजां मोसागिरि जानो हायो नाथाय गेदेमा मोसागिरिया जाबाय सोलोंथाइयाबो बांसिन थायो बिसोरनियाव माने रां रुफायाबो गोनां जानायनि जाउनाव बिदिनो गिदिर गिदिर हादरफ्राव मोसाहैनो मोसाहैनो हानानै देराहानाय बेफोरखौनो जोङो सासे मोजां मोसागिरि आरो गेदेमा मोसागिरिनि गेजेराव फारागथिखौ नुनो मोनो आरो